अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि की गुजराती माण्हू पंहिंजे ख़ाली समय खे कीअं उपयोगु कंदा आहिनि गुजराती ॾाढा शौंक़ीनु माण्हू हूंदा आहिनि हुननि जे लाइ उहे चवंदा आहिनि की पैसो असांजे लाइ आहे असां पैसे लाइ न आहियूं त हुननि खे माना जॾहिं बि टाइम मिलंदो आहे ऐं उहो मिले न मिले उहो टाइम कढी वठंदा आहिनि पंहिंजे लाइ त हूअ छा कंदा आहिनि हूअ घुमणु निकिरी वेंदा आहिनि शहर परदेस देस परदेस उहो घुमी ईंदा आहिनि माना उहो चवंदा आहिनि की हिक बार कमायो ऐं हुनखां पोइ हुनखे ख़र्च करे अचो पैसो ख़ाली जमा करण जे लाइ ना आहे जीअं सिंधीयुनि जी सोच आहे पैसो कमायो जमा कयो अॻिते लाइ पर गुजराती छा चवंदा आहिनि जमा थोरो कयो पर पंहिंजे मथां चङो ख़र्च कयो पंहिंजी ज़िंदगी त जिओ त हुननि जो इहो चवण आहे की ज़िंदगी जीअणी आहे त पैसो त ख़र्च थींदो तव्हां ॿाहिरि निकिरींदो त पैसो ख़र्च थींदो खाइण पीअण ते ख़र्च त आहिनि ई पर उहो ख़ुशि रहंदा आहिनि ख़र्च करे पंहिंजे मथां मौज में रहंदा आहिनि ऐं गुजरातीनि जी हिक ॿी बि ख़ासियत आहे हो टा हुननि जो नियम पक अथनि सुबुह जो उथण जो नियम सवेल उथंदा वरी नास्तो हलको नास्तो कंदा मंझदि जी जल्दी रोटी खाई छॾनि राति जो बि शाम जो बि जल्दी रोटी खाई छॾनि त हुननि खे कीअं फ्री टाइम हूंदो ई आ्हे हाणे उहो छा करण गुजराती माइयूं छा कंदियूं आहिनि पंहिंजो कुझु न कुझु हुननि खे जेका बि शइ ईंदी आहे ठाहिण जी या जीअं कोई घरु वेही पापड़ ठाईंदियूं आहिनि कोई वेही करे लेसियूं ठाईंदियूं आहिनि त हुननि खे हीअं न हूंदो आहे की असां पैसो कमायण लाइ कयूं न उहो चवंदी आहिनि असांजो माईंड बि हलंदो रहे असांजो शरीर बि हलंदो रहे तंहिंजे करे हूअ कुझु न कुझु कम में लॻल हूंदियूं आहिनि ऐं जेतिरो थी सघंदो घर जा सभु कम बि पाण करण जी कोशिशि कंदियूं आहिनि त हिन तरीक़े सां हुननि जो व्यायामु बि थी वेंदो आहे गुजराती माण्हू व्यायामु जे प्रती बि ॾाढा सज़गु हूंदा आहिनि हो पंहिंजी शरीर जी तंदुरुस्ती जे प्रती चुस्ती फुर्ती बनाए रखण जे लाइ रोज़ व्यायामु बि कंदा आहिनि वरी कोई माण्हू ईअं हूंदा आहिनि जंहिंखे खेॾण जो ॾाढो शौंक़ु हूंदो आहे त कोई क्रिकेट खेॾण हली वेंदा आहिनि गुजराती सुबुह जो उथी करे ॿारनि में बि इहा सुठी ॻाल्हि हुननि विधी आहे पंहिंजे ॿारनि खे बि हूअ नियम सेखारींदा आहिनि की टाइम सां उथणो टाइम सां सुमणो खाधे पीते जो नियम तॾहिं त हुओ हुननि जो तंदुरुस्ती जो उहो राज़ आहे त गुजरातीनि वांगुर असांखे बि थोरो टाइम ख़ुशि रहणु घुरिजे मौज में रहणु घुरिजे ऐं पांजे मथां ख़र्च कजे छो जेका जेका माण्हू पंहिंजे स्वास्थ्यु लाइ पंहिंजी सिहत लाइ पांजी ख़ुशी लाए ख़र्च नथो करे उहो ॿियो छा करे सघंदो पैसो जमा करण लाइ थोरी हूंदो आहे पैसे सां माण्हू ख़ुशियां वठी थो सघे कीअं नंढी नंढी खुशियुनि सां ई संसारु भरियलु तरल रहंदो आहे त असांखे बि गुजरातीनि सां सिख वठणु घुरिजे ऐं पंहिंजे समय खे बि असांखे सुठे सां व्यतीत करणु घुरिजे जय झूलेलाल